हमारे यहाँ जम्मू के भाषा हिन्दी है और बोली भी उसकी यही है और मुख्य रूप से स्कूलों में पढ़ाई भी यही जाती है और समझने में लिखने में दोनों में आसान है इसी का चलन है जो लोग पढे लिखे नहीं है वो भी बोलते हैं और दूसरे को आसानी से इस भाषा में दूसरी भाषाओं वाले को समझा भी सकते हैं

लिखने और पढ़ने में बहुत आसान भाषा है इसके लिए देवनागरी है और देवनागरी का जो संस्कारिक रूप है वो संस्कित वाला है देवनागरी से इसका जन्म हुआ है वैसे तो बहुत लोग कहते हैं सबसे पुरानी भासा है तो स और ई भी कहते हैं कि संस्कारिक भासा है तो संस्कारिक किसी भा किसी लीप का संस्कार संस्कार हुआ होगा न बिना किसी लिपि के वो आगे कैसे बढ़ सकती है उस पर वो नियम के अनुसार उसको बनाना या बनाया गया है तो किसी न किसी भासा और लिपि पर ही उसको ब्यवस सुव्यवस्थित किया गया है इसलिए संस्कृत को हम प्राचीन भाषा नहीं कह सकते हैं उसके पहले जो भाषाएं भारत में रही हैं जैसे लिपि भ्रांभी और धंग लिपि भी रही है और इन लिपियों में ही अशोक कालीन अशोक के बाद के जितने भी अभिलेख मिलते हैं उत्खनन में वो सब ब्रम्ही या धम्म लिपि में ही मिलते हैं और इनके बाद ही एक देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है अब देवनागरी से ही संस्कृत को संस संस्कारिक करके नियमबद्ध करके संस्कृत भाषा का सृजन हुआ है चलो मान लीजिए आप बंद